मधुबनी मे तऽ जे कहियो जे घर के कमी नहि छै लोक अपन जीवनयापन कऽ के पैसा जमा कऽ के सब घर बनेने अछि ओना तऽ मधुबनी तऽ एकटा छैहो कने पैघ शहर जे हमरा सबके गामोसँ जे अटैच अछि छोटो मोटो बजार अछि ओतो लोक घर बनाकऽ आओर भाड़ा पर लगेने अछि तैं घर के दिक्कत नहि छै अगर केओ बाहर सँ आबि कऽ किछु काज के लेल अगर मधुबनी मे एता तऽ हुनका अगर रहऽ के हेतनि तऽ हुनका घर के दिक्कत नहि हेतनि आओर जे रेन्ट छै से बाहर जाके तऽ नहि छै लेकिन तैयो पाँच छओ हजार मे रहऽ बला रूम बहुत नीक भेट जेतनि आओर हुनका कोनो दिक्कत नहि हेतैन